असां पंहिंजी फसलुनि खे बचाइण जे लाइ हुनमें ख़ाद ऐं कीट नाशक दवाऊं विझंदा आहियूं कीड़नि खां बचाइण जे लाइ कीटनाशक दवाऊं विझंदा आहियूं पर दवाऊं हिसाब सां विझंदा आहियूं जीअं वधीक विझण सां बि हुनमें पॉइजन थींदो आहे मौसम जे हिन हिसाब सां फसलुनि खे पाणी ॾींदा आहियूं वधीक पाणी ॾींदासीं त हो फसल ख़राब थी वेंदी आहे ऐं घटि ॾिए त फसल सुकी वेंदी आहे तंहिंजे करे पाणी हिसाब सां विझंदा आहियूं ऐं हिननि जी देखभालु मालीअ खां कराईंदा आहियूं